ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر ہر مذہب کے لوگ آپس میں مل کر رہتے ہیں وہ سارے تہوار مل جھل کر مناتے ہیں جیسے ہندو مسلمان سکھ عیسائی آپس میں ہر تہوار کو مل کر مناتے ہیں اسکولوں میں ہر تہوار کے بارے میں بچوں کو بتایا جاتا ہے مجھے ہر مذہب کے بارے میں ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی خصوصیات ہوتی ہیں ہر مذہب جو ہے آپس میں بھائی چارے کا امن کا پیغام دیتا ہے کسی بھی مذہب میں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ ایک دوسرے کو مارا جائے پیٹا جائے یا کسی کے خلاف کوئی بات کہی جائے ہمیں ہر مذہب کا احترام کرنا چاہیے ہر مذہب کے بارے میں سننا چاہیے ہر مذہب کے لوگوں کو اپنی رائے اختیار کرنے کا حق ہے ایک شہری ہونے کے ناطے ہندوستان میں ایک شہری ہونے کے ناطے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر مذہب کا احترام کریں جو مذہب مذہب کے طور پر جو کچھ بھی کرنا چاہتا ہے جو بھی کسی چیز میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے ان کو وہ کر دینا چاہیے اگر ہم دیکھیں کہ کوئی دوسرا غیر مذہب کا لوگ غیر مذہب کے لوگ اپنی کوئی پرے کر رہے ہیں یا کسی اس میں مشغول ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا احترام کریں ان کو کسی کام میں رکاوٹ نہ آنے دیں اگر ان کا کوئی تہوار ہے کوئی ریلی ہے تو ہم چاہیے ہمیں چاہیے کہ اس ریلی کو سپورٹ کریں تاکہ کسی بھی طریقے کا ماحول نہ بگڑے سب لوگ آپس میں مل جھل کر رہیں ہر ایک کو موقع ملے اپنے مذہب کو دوسروں کے سامنے پیش کرنے کا جو مختلف ریلیاں ہوتی ہیں تو ہر شہری ہر شہری اگر یہ سوچ لے کہ ہمیں ہر اپنے ہر مذہب کا احترام کرنا ہے صرف اپنے مذہب کا ہی احترام کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے ہمیں چاہیے ایک اچھا انسان اچھا شہری وہی ہوتا ہے جو سارے مذہب کا برابر احترام کرے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر بندے کا ہر مذہب کا احترام کریں